हँ कोइ भी बिजनेस करैके लेल बहुत बड़ा पूँजीके जरूरत पड़ै छै ओकर कारण है की अहाँ पूँजी लगेबै ओइमे पाँच लाख रूपैआ तऽ अहाँके दू लाख रूपैआ उधारिये लागि जायत जेकरा अहाँके उसलैके होयत आओर एगो कस्टमरसँ अहाँ उसलबै ता लेल दोसर ले लेत बूझू की दू लाख रूपैआ अहाँके उधारिये लागत अइके लेल बिजनेसके लेल पूँजीके बहुत बड़ा जरूरी पड़ै छै पूँजी जादे जते जादा रहै छै उ बिजनेस उतना जादा कमाके दै छै बिजनेसके लेल पूँजी चाही बिना पूँजीके बिजनेसमे कमाइ नहि होइ छै एकटा आओर कारोबार करैमे दिक्कत महसूस होइ छै जकर कारण है कि कितना आदमी पैसे बुरा लै छै जेकि बहुत बड़ा आज कलके समाजमे कारोबार ठप्प होइके कारण है